हैलो स्विगी गए हफ़्ते जी मां जेकी रोटी जो पार्सल घुरायो हुओ उनमें उन बिल में खां गॾु मूंखे सौ रुपियो जो गिफ्ट कूपन मिलियलु हुओ उहो हिन दफ़े जेको मां रोटी घुराया थो मां उन जो जेको बिल अचे उनमें सौ रुपियो जो कूपन जेको रिडीम थियलु आहे उहो बात करे अने मूंखां बिल पे कराइजो